आज स्थानीय भाषा मे समाचार चैनल हैं जैसे आजतक है एन डी टी वी है लाइव टी वी है छत्तीसगढ़ चैनल है ये है और जो लोग हैं हमारे स्थानीय लोग ये स्थानीय भाषा में और हिन्दी दोनों मे ही समाचार सुनना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक तो स्थानीय भाषा ये होती है कि हमें हमारी जो स्थानीय भाषा मे जो हम शब्द प्रयोग मे लाते हैं जो बोली प्रयोग मे लाते हैं वो हमें समझने में बहुत आसान होती हैं और कुछ हिन्दी जो भाषा होती है हिन्दी भाषा में भी हम समाचार सुनना बड़ा पसंद करते हैं